हमर मोबाइलके कैमरा बहुत ही बढ़िऑं यऽ ई हमरा एक सए आठ एम पी यऽ जे की फोटो घीचै छी तऽ लागैया जे ओरिजिनल कैमरामे घींचल होइ फेर एकर रेम भी बढ़िऑं यऽ आठ जी बी के रेम अछि जेकी बहुत फ़ास्ट चलैया मोबाइल एकर प्रोसेसर बहुत ही बढ़िऑं अछि मेमोरी भी एहिमे एक सए अठाइस जी बी के अछि जे की बहुत बढ़िऑं स्टोरेज करैया आओर एहिमे एच डी क्वॉलिटी के वीडियो सभ डाउनलोड होइया मोबाइलक गिलास बहुत ही बढ़िऑं अछि पूरा सॉफ्ट देखाबैया पूरा मतलब फ्रेश फोटोसभ आबैया मोबाइलके ई कलर बहुत ही बढ़िऑं अछि जे की हमर मनपसन्द कलर छी जे की हम अपनासँ चूज केलहुॅं रऽ खरीदे घरी बात अछि कि हमरा ओवरआल ई मोबाइल हमरा बहुत ही पसन्द भेल ताहि दुआरे ई मोबाइलके हम कीनलहुँ पूरा बढ़िऑं एच डी क्वॉलिटीमे फोटो वीडियो सभ देखाबैया फोटो जे भी घीचै छियै ज़ूम करय पर फाटै नहि अछि क्वॉलिटी बढ़िऑं आबैया फोटोके